बिहार में जब इलेक्सन का टाइम आता है तो सब मुखिया हो गया ज़िला पार्सद हो गया राजनीति के समय जब कंडीडेट आते हैं घर घर प्रचार करते हैं पर्ची बाँटते हैं और सारे आदमी को सारे समाज में मोटीभेट करते हैं इलेक्सन के बारे में समझाते हैं उन्हें बताया जाता है हर एक महिला को हर एक जेन्स को कि कैसे अपना वोटिंग करना चाहिए या कैसे वोट गिराना चाहिए या किनको प्रतीनिधि चुनना चाहिए जो समाज के लिए अपने गाँव के लिए अपने पंचायत के लिए सही काम कर सके या अपने गाँव में हर किसी को हर समस्या का समाधान कर सके इसी तरीक़े से सबको बताया जाता है घर घर जाकर समझाया जाता है पर्ची बाँटी जाती है किनका कौन कंडीडेट का क्या छाप रहता है वह समझाया जाता है उसके बारे में फिर बूथ पड़ जाने के लिए बताया जाता है पर्ची में कितने छाप रहते हैं कौन का कौन चिन्ह रहता है उसी पडर बोट गिराना है